कोंकणींतले खंयची एक प्रार्थना किंवा कविता म्हणून दाखय हय एक प्रार्थना आसा सान आमी सान देवा करतात तुका नमन देवा वागणूक आनी देख बरी शिकप आनी रीत खरी शिकपाक दी बळ जैत देवा आवय बापूय गुरुजन आमचे तुज्याच खोशेन रावचे शांती दी सुख पिराय देवा